اردو زبان جو ہمارا اپنا اپنی زبان ہے اس میں لوگ اردو میں خاص کر دیہات میں اور شہر میں دونوں میں جو ڈفرینس ہو جاتا ہے بہت ڈفرینس ہو جاتا ہے اس لیے کہ اردو شہر میں کم پڑھائی جاتی ہے دیہات وغیرہ میں جو ہے اردو کی تعلیم اچھی ہوتی ہے لوگ اس ڈھنگ سے جو ہے وہ لوگ دیہات میں بھی نہیں پڑھا پاتے ہیں لیکن ہمارے بچے کو اردو پڑھانی پڑھنی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ اردو زبان ہماری اپنی مادری زبان ہے اردو زبان ہماری مادری زبان ہے اردو ہمارا شروع ہماری شروعات ہے اگر شروعات کو ہم کر دیتے ہیں کم تو اس میں ہماری ہی ہماری ہی کا نقصان ہے آج کل میڈیا والے سب کیا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی طرح کا اس کا حساب نہیں لیتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کبھی بات کرتے ہیں اس پر تو ہم لوگوں کو اردو زبان اچھے ڈھنگ سے بولنا لکھنا پڑھنا یہ ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے اور یہ اردو زبان آگے جو ہے شعر و شاعری اچھی تعلیم کے لیے بھی اردو کا رہنا بہت ضروری ہے تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم جو ہے ہم بچے کو اپنی اردو تعلیم دیں اور تعلیم دینے کے علاوہ ہم اس کا شکر ادا کریں